الرجی بھی ایک طرح کی ڈسیز ہے یہ بھی ایک چھوٹی سی بیماری ہے الرجی جب ہوتی ہے تو اس کے بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے بہت زیادہ پریشانی ہوتی ہے پرابلم ہو جاتی الرجی کبھی بھی کسی بھی چیز سے ہو جاتی ہے کبھی جب موسم چینج ہوتا ہے ٹھنڈے سے گرم ہو جاتا ہے یا گرمی سے ٹھنڈا موسم ہو جاتا ہے اور ہم کسی چیز کو کوئی پریکوشن نہیں لیتے تو ہم کو الرجی ہو جاتی ہے کبھی کبھار سن لائٹ سے الرجی ہو جاتی ہے تو کبھی کبھار کسی ویدر میں گرم جب ہم گرم موسم میں کچھ گرم کھا لیتے تو اس سے الرجی ہو جاتی ہے تو ٹھنڈے موسم میں کچھ ٹھنڈا کھانے سے بھی الرجی ہو جاتی ہے کبھی کبھار دوا جب صحیح نہیں پڑتی تو اس سے بھی الرجی ہو جاتی ہے جب ہم دوا تیز پاور کی کھا لیتے یا ڈاکٹر سے بنا پوچھے دوا لے لیتے ہیں تو کوئی دوا اوور پاور کر جاتی ہے اور الرجی ہو جاتی ہے الرجی سے بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے اسکین بھی آپ کی خراب ہو سکتی ہے بہت زیادہ طرح کی الرجی ہوتی ہے اس سے آپ کی اسکن اور ڈینڈرف یہ ساری ایک طرح کی الرجی ہے اور آپ کو الرجی ہونے پر وہ جاتی نہیں اور بہت مشکل سے صحیح ہوتی ہے